नमस्कार सर सर आप फ्लावर वाले बोल रहे हैं सर हाँ सर हमारे यहाँ बाईस तारीख को शादी है हमारे को फूल चाहिए डेकोरेसन के लिए सर दो मंडप है उसको सजाना है तो आप अच्छी तरह से सजा लेंगे न बढ़िया कार बढ़िया लड़के भेजना

हाँ फूल अच्छी तरह से ले कर आना बढ़िया फूल ले कर आना ताज़ा फूल ले कर आना सर अब अच्छी तरह से डेकोरेसन करना उसका हमारे को हाँ फूल की कमी नहीं होना चाहिए सर बढ़िया फूल लाना प्रकार प्रकार के फूल लाना

हाँ सर अब फूल टोटल ताज़ा होना चाहिए सर फूल में कोई दूसरे दिन का तीसरे दिन का फूल नहीं होना चाहिए हाँ सर हाँ हाँ ताज़ा फूल चाहिए हमारे को फूल में कोई कमी नहीं होना चाहिए ठीक है सर हाँ बाईस तारीख को चाहिए सर अब पैसे आप बता दीजिए कितना पैसे लोगे आप

ढाई हज़ार ठीक है सर हम ढाई हज़ार दे देंगे लेकिन सर लड़के कम मत भेजना माला रहेगा सर माला ज़रूरी है न सर माला तो सर का माला डेढ़ सौ माला कर दीजिए आप डेढ़ सौ माला फूल कर दीजिए हाँ सर कोई बात नहीं है सर उसका पैसे हम दे देंगे लेकिन माला फूल जो बनेगा बढ़िया फूल का बनाना बड़े बड़े फूल रहना चाहिए फूल का क्वाल्टी अच्छा रहना चाहिए बाईस तारीख को बोल रहा हूँ न सर बाईस तारीख को चाहिए ठीक है सर हाँ बाईस तारीख को हमारे को डेढ़ सौ माला फूल दे दीजिए और दो मंडप सजाना है और सर ऐसा कीजिए सुनिए दो टोकरी में फूल भी भेज दीजिए भर कर दो हाँ दो टोकरी में फूल भर बढ़िया ताज़ा फूल भेज देना ठीक है सर हाँ सर ये ज़रूर कर दीजिए हमारे को हाँ हाँ हम भेज देंगे भेज देंगे सर आपको पैसे दे देंगे आपको लेकिन बाईस तारीख को टाइम से आ जाना तो हमारे पास टाइम से फूल पहुँचा देना है न हाँ और फूल में कोई कमी नहीं रहना चाहिए हमारे अच्छा अच्छा अच्छा क्वाल्टी का फूल देना

ओके सर